भुरगेपणांतलो टुर म्हणजे म्हजे पप्पाक खूब ट्रेवलिंग आवडटाले सो जशी सुटी जाली की आमचे एक टूर जावंकूच जाय आसतालो दिवाळेच्या सुटयेन हांव म्हज्या काका बरोबर वतालें आनी मेच्या सुटयेन म्हजी काकाची भुरगीं आमच्या बरोबर टुराक येताली आनी आमी आतां जाता तितलें सगळें इंडियेचे सगळें जग पयलां पूण सगळ्यान आवडटे म्हणजे म्हाका उटीच आवडटा सो कित्याक थंयची थंडसाण थंयचें जेवण म्हाका खूब आवडटा केरलाचे सुद्दां खूब आवडटा जेवण म्हणून आनी